उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख कला समुदाय और संगठन आहिनि जो स्थानीअ कलाकारनि जो समर्थन बि कंदा आहिनि प्रचार बि कंदा आहिनि उन्हनि खे उभारंदा बि आहिनि जीअं संगीत कला ला ललित कला अकादमी भारतेंदु नाट्य अकेडमी और अलॻि अलॻि खेत्र और माध्यमनि सां हिननि जी मदद कंदा आहिनि हिते ख़ूबु सारा प्रोग्राम थींदा आहिनि उन्हनि खे नएं नएं कलाकारनि खे उभारंदा आहिनि सॾु करे उन्हनि खे पुस्कार पुरस्कार बि वितरित कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे अॻिते वधाइण खे प्रोत्साहित बि कंदा आहिनि